मैंने शौल खरीदी बहुत अच्छी निकली और लंबी है गरम भी है और अच्छी सॉफ्ट हैं बहुत ही अच्छी निकली हमने फर्स्ट बार शौल खरीदी